हलो हरि ओम जय झूलेलाल मूंखे तव्हांजो नम्बर ॾिनो अथन किशोर अंकल किशोर आसनानी आहिनि पंज हुननि तव्हांजो नम्बर ॾिनो आहे मूंखे हिते मां हिते तव्हांजे हिते गांधीधाम में आयो आहियां त त्रिया करण जे लाइ त मूंखे तव्हांजा ॾिण वारा त्यौहार जेका आहिनि ॾिण वार जेका आहिनि पंहिंजा हुनजे बारे में तव्हां खां पुछिणो हो थोरो त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा हुन बारे में जी जी हा हा अच्छा ॾाढो ॾाढो सुठो हा शिव शिव जी लीला थींदी आहे

जी थादल थादल पीअंदा आहिनि सभु ॾाढो ॾाढो सुठो

हा हा हिते गांधीधाम में आदिपुर में लॻंदो आहे वाह वाह ॾाढो सुठो हूं साईं झूलेलाल जी जनम ॾींहुं जी कीअं पाण ख़ूब धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं

वाह वाह तव्हांजे हिते तव्हांजे हिते जुलूस निकिरींदो आहे जुलूस झूलेलाल भॻवानु जो जी जी ॾाढो ॾाढो सुठो जी वाह वाह वाह तमामु तमामु सुठो वाह हा ॾाढो सुठो पांजे हिते चेटी चंड ते पोइ रोटी बि हूंदी आहे मंदिरनि में ॿ वेला हूंदा आहिनि अरे वाह ॾाढो सुठो वाह वाह वाह ॾाढो ॾाढो सुठो अच्छा त न न पक पक मां हीअंर हिते रहण वारो आहियां त तव्हां जेको बि मूंखे ॿुधायव ॾिण वारनि जे लाइ हुनजो तव्हांजे लाइ ॾाढी ॾाढी महिरबानी मां हाणे जेतिरा ॾींहुं रहंदसि हुनमें मां ॾिसां थो केतिरा ॾिण वार मां हिते ॾिसी करे हिनजो लुफ़्त खणा जी जी जी जी जी जी जी ज़रूर ज़रूर जय झूलेलाल